मेरे यहाँ गवर्मेंट होस्पिटल है जहाँ पर हम लोग को पाँच रुपये का टोकन कटवाना पड़ता है कोई भी होस्पिटल गोरमेंट होस्पिटल बहुत अच्छे अच्छे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठते हैं और बहुत सारे डॉक्टर अच्छे अच्छे डॉक्टर बनते हैं आपका अल्ट्रासाउंड हो गया एक्वा कार्डोग्राफी हो गया और एक्सरे हो गया ये सब आपका फ्री में हो जाता है अल्ट्रासाउं वहाँ पर गोरमेंट हॉस्पिटल अब यही यही बात ही प्राइवेट होस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है वे लोग अपने ही अपने ही दोस्त के यहाँ करवाते हैं अब जैसे मैं मेरा एक्सरे करवाना है तो मैं डॉक्टर पास गया डॉक्टर ने जिसके यहाँ दिया है उसके यहाँ एक्सरे करवाऊँगा तो मेरे को पैसा कम देना पड़ता है आपको सबको ऐसा ही लगता है लेकिन पर ऐसी बात नहीं है वे आपसे कमीसन चार्ज कर रहा है वे जिसके यहाँ भेजेगा उसके यहाँ उसका कमीशन चलता है अब उसके यहाँ जब भेजेगा तो आप उसके यहाँ जाओगे अपना एक्सरे करवाओगे तो उसको कम पैसा दोगे तो उसी में से डॉक्टर कमीशन काटता है कि मैंने इसको इसके पास भेजा तो उसका कमीशन कटेगा डॉक्टर का और उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट होस्पिटल में अगर कोई भी पेशेंट है अगर उसका बचने का चांस है तो भी उसको और बताएंगे कि इनका बचने का चांस है नहीं और जब एक दम अच्छे से बच जाएंगे तो फिर कहेंगे हम लोग बड़ी मुश्किल से उसको उस पेशेंट को बचा लिए अब यही बात गोरमेंट होस्पिटल में अगर पेशेंट के बचने का चांस बिल्कुल नहीं है तो वह ख़ुद ही कहेंगे कि इनको रेफर कर दो क्योंकि इनका बचने का चांस नहीं है वे दुसरे गोरमेंट होस्पिटल या कोई अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में स्वरूपरानी में ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में उनको भेज सकते हैं लेकिन पर गोरमेंट होस्पिटल में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठते हैं आपकी कोई भी बिमारी हो उसके लिए अच्छे डॉक्टर वहाँ पर बैठते हैं गोरमेंट होस्पिटल में और गोरमेंट होस्पिटल में फेसिलिटीस तो अच्छी है लेकिन पर वहाँ के जो कुछ लोग होते हैं स्टाफ लोग होते हैं वहाँ पर ना सब कुछ गंदगी ही रहती है बस उसको अगर थोड़ा सा सही हो जाए तो एक दम बिल्कुल गोरमेंट होस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह अच्छा लगेगा और प्राइवेट होस्पिटल में बिल बहुत लम्बी बना देते हैं इसलिए कोई भी जल्दी प्राइवेट होस्पिटल में नहीं जाता वे पहले गोरमेंट होस्पिटल में जाता है और लम्बी कतार का सामना करते करते टोकन कटवाकर फिर वहाँ में डॉक्टर को दिखता अगर डॉक्टर बोलता है कि प्राइवेट होस्पिटल में तब वे वे प्राइवेट होस्पिटल में जाता है अब प्राइवेट होस्पिटल में लम्बी कतारें लगती नहीं हैं क्योंकि वहाँ चुटकियों में काम हो जाता है और जो गोरमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ पर बहुत लम्बी कतारें लगती हैं चुटकियों में काम नहीं हो पाता कभी एक दिन लग जाता है कि इतनी लम्बी भीड़ रहती है तो जो प्राइवेट होस्पिटल वहाँ पर अच्छे से काम हो जाता है अब जैसे कि एक होस्पिटल है स्वरूपरानी अब जिसमें मान लो एक पेशेंट है अगर वह वह जा रहा है पेशेंट उसको पैरालाइसिस हो गया है और जब वो पैरालाइस हो चुका है तो पेशेंट वहाँ पर जा रहा है स्वरूपरानी में वह मेडिकल वाला दवा देगा दवा में उसको कुछ कमीशन कटेगा वह कमीशन कट वह पैसे ज़्यादा लेता दवा में और आपको कम कोल्टी लो कोल्टी वाली दवा आपको सेंड करेगा और उस आपको सेल कर देगा कम कोल्टी वाला जो डॉक्टर ने लिखा वही देगा लेकिन पर उसमें जो मेडिसन की जो पॉवर है वह कम यानी आधे पॉवर वाली दे देगा तो इसमें भी इनका प्या कमीशन कट जाता है फिर बा में डॉक्टर लोग डॉक्टर लोग अगर ऑपरेशन करवाने रहता है स्वरूपरानी में तो ऑपरेशन करवाने के लिए क्या कहेंगे दस पन्द्रह ग्लव्स चाहिए चार पाँच और चार पाँच बॉटल चाहिए चार पाँच कॉटन चाहिए और वग़ैरह वग़ैरह सामान कर देंगे लेकिन पर ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ एक ही एक ही डॉक्टर आ जाता जो ऑपरेशन करता है तो चार पाँच ग्लव्स का कमीशन मार लेते हैं फिर उसी को वापस मेडिकल स्टोर पर बे दे देते हैं और फिर वही मेडिकल वाला फिर से उसको सेल करता है और रही गोरमेंट होस्पिटल में गोरमेंट होस्पिटल में अच्छा होस्पिटल है वहाँ पर कोई भी ऐसी बेइमानी वाला काम नहीं होता है और गोमेंट होस्पिटल बहुत अच्छा होस्पिटल है वहाँ पर कोई भी डिलेवरी होती है प्रेग्नेंट महिला की कोई भी डिलीवरी होती है तो वहाँ पर एक दम अच्छे से सक्सेसफुल डिलीवरी हो जाती है और वही प्राइवेट होस्पिटल में तो वे लोग कोई भी प्राइवेट होस्पिटल में जाया चाहे भले ही वह एक बार चेक करवा लिया हो कि क्या नाम है डिलेवरी एक दम अच्छे से डिलेवरी हो जाएगी सिंपल सिम्पल डिलेवरी होगी सर्जरी वर्जरी का खेल नहीं रहेगा लेकिन प वही प्राइवेट होस्पिटल में जान बूझ कर कहेंगे कि सर्जरी करवाना है सर्जरी करवाने शरीर का शरीर और बेकार हो जाता है तो इसलिए सर्जरी नहीं करवाना चाहिए और उसके बाद आपका जो गोरमेंट होस्पिटल है वे लोग सब कुछ सही बताते हैं सब कुछ सही रहता है लेकिन पर जब पेशेंट बिमार होता है वह तो किसकी किसकी बात सुनें या तो वह गोरमेंट होस्पिटल की बात सुनें प्राइवेट हॉस्पिटल कि कौन से डॉक्टर की बात सुनें कौन से डॉक्टर से उसको आशा है कि मैं ठीक हो जाऊँ कौन से डॉक्टर से नहीं है आशा कि मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा इसलिए पेशेंट ख़ुद परेशान हो जाता है अगर उसको लगता है कि मैं दोनों जगह चेक करवा लूँ एक महिना दो महिना इनके यहाँ गो प्राइवेट हो गोरमेंट होस्पिटल में चेक करवा लूँ तो वह भी सही है जब गोरमेंट होस्पिटल में जाएगा तो इतनी ही लम्बी कतार उसको देखनी पड़ती है तो इतनी लम्बी लाइन रहती है कि एक दो एक एक एक आ आधा दिन लग जाता है वहाँ पर टिकट लेते लेते आपने वहाँ पर पर्ची कटवाया फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाओगे फिर देखोगे कि डॉक्टर बैठा ही नहीं है आज के दिन वह लखनऊ से आएगा अगले दिन तो अगले दिन की पर्ची कटवाओगे फिर अगले दिन के लिए फिर अगले दिन डॉक्टर आएगा फिर उसको अपना बताओगे फिर वह हमें वह दवा देगा और दवा गोमेंट प्राईवेट होस गोरमेंट होस्पिटल में दवा उसको जो फ्री की दवा आती है उसको पैसे से बेच देते हैं ताकी कुछ प्रॉफिट हो जाए और डोक्टर लोग का भी उस समय कमीशन चलता है और जो लेकिन हाँ जो गोरमेंट दवा होती है वह बहुत अच्छी दवा होती है बल्कि आपने प्राइवेट वाली दवा से आपने बुख़ार की दवा लिया वह आपको पैरसीटामोल दिया छः सौ पच्चीस एम जी की लेकिन पर यही चीज़ आप अगर जाकर गोरमेंट होस्पिटल में कह दो कि मुझे बुख़ार हुआ है और मुझे छः सौ मेरे को वह दे दो मेरे को वह दे दो कोरोसीन दे दो और उसके बाद मेरे को वह पैरासीटामोल दे दो वे सब आपको अच्छी हाई पॉवर वाली देंगे लेकिन गोरमेंट होस्पिटल में लो पॉवर वे सोचते हैं कि अगर मैं लो पॉवर वाला दूँगा तो वह वापस से पेशेंट मेरे पास आएगा अगर उसको थोड़ा सा तो थोड़ा सा थोड़ा सा ठीक लगेगा तो वापस आएगा मेरे पास तो जल्दी फिर कर दूँगा तो मेरे को पैसा नहीं मिलेगा तो वह पूरा यानी सौ रुपये दो सौ रुपये की दवा देता है और उसके बाद थोड़ा सा ठीक होने के बाद डोक पेशेंट सोचता है कि इनके पास अच्छा इलाज हो रहा है तो मैं इनके पास ही जाऊँगा और इनके पास जाने से मेरा अच्छा इलाज हो जाएगा उसके बाद जब गोरमेंट होस्पिटल में आप दवा लेते हो आपको सिर्फ एक बार दवा लेनी पड़ती है उसके बाद दवा आपके ऊपर असर कर देती है अच्छे से आप ठीक हो जाते हो तो सबका भरोसा प्राइवेट होस्पिटल पर बहुत कम हो जाता है और गोरमेंट होस्पिटल पर सबसे ज़्यादा होता है जो गोरमेंट होस्पिटल होता है बहुत अच्छे होस्पिटल है लेकिन पर वहाँ पर जो साफ सफाई नहीं होती है इसलिए प्राइवेट होस्पिटल अच्छा रहता है

और जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं मुकेश अम्बानी टाइप वाले होते हैं वे लोग सीधा प्राइवेट होस्पिटल रेफर करते हैं क्योंकि प्राइवेट होस्पिटल में सब कुछ सही होता है लेकिन पर प्राइवेट होस्पिटल में स्कैम होता है अगर मान लो पेशेंट अगर ठीक होने वाला होता है मान लो पेशेंट एक दम बिमार है वह ठीक नहीं हो सकता तो जो पे जो स्वरूपरानी है उस होस्पिटल में आपने पेशेंट को भेजा है तो वह जान लो बचकर नहीं आएगा वह वापस उससे भगवान जी के पास चला जाएगा क्योंकि अगर मान लो कि पेशेंट का नाइनटी नाइन पर्सेंट चांस है कि वह नहीं बच सकता सिर्फ एक पर्सेंट चांस है बच सकता है लेकिन डॉक्टर लोग उस एक पर्सेंट चांस का बिल्कुल भी महत्व नहीं जानते उनको क्या पता जान के बारे में एक पर्सेंट चांस से बहुत लोग की ज़िंदगी बन सकती है वही एक परसेंट चांस वो लोग गवाते हैं कहते हैं कि क्या एक पर्सेंट चांस के लिए मैं मेहनत करूँ उसको वह उसको क्या इंजेक्सन दे देते ज़हर की ताकी वह मर जाए फिर जब वह मर जाता है तो उसको वापस से भेज देते हैं उसके घर पर शव को उसके घर पर भेज देते हैं और पोस्टमार्टम पर भेज देते हैं इसलिए प प्राइवेट होस्पिटल बहुत कम लोग जाते हैं और गोरमेंट होस्पिटल में तो फिर गोरमेंट होस्पिटल में सब लोग जाते हैं गोरमेंट होस्पिटल में आपका बहुत अच्छी फेसलिटीज़ भी हैं लेकिन पर वहीं पर साफ सफाई नहीं होने के कारण गोरमेंट होस्पिटल की डिमांड थोड़ी सी कम हो जाती है बल्की डॉक्टर बहुत अच्छे रहते हैं लखनऊ से डॉक्टर आते हैं इलहाबाद से डॉक्टर आते हैं अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठते है सिर्फ आपको एक बार दवा लेने की ज़रूरत है उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम है सब कुछ सोल्व हो जाती है और सबसे ज़्यादा कैंसर की बिमारी है कैंसर आ गा कैंसर जो आपका अगर शुरू में है तो आप तुरंत दवा ले लीजिए प्राइ गोरमेंट होस्पिटल से अगर आप प्राइवेट के चक्कर में पड़ोगे तो आपको छः महीने तक इंतज़ार करवाएगा छः महीने तक आपको दवा करवा बल्कि प्राइवेट होस्पिटल में आपको एक महीना और आधे महीने की दवा लेने की पड़ती है और उसके बाद एक और आधे महीने में आप ठीक हो जाते हो बहुत सही रहता है आप जल्दी ठीक हो जाओगे